आमच्या वाठारांतल्या कला आनी हस्तकला क्षेत्राचो राज्यांतल्या हेर क्षेत्रांचेर कसो परिणाम जाता म्हणून विचारीत तर आमच्या राज्यान चलपी जे हस्तकलेचे प्रकार आसा ते पर्यटकांक अदिकूच हांगासर एट्रॅक्ट करतात तेची कोण्या बेळांचे तरातरांचे वस्तू हांगासर तयार करतात कॉटन फॅब्रीक म्हणल्यारच कुणबी कुणबी साडीन तिजोय खूब खप आसा तशेंच तेंच्यो जायराती तांच्यो एडवटायजी ह्यो जायत आसतात देखून पर्यटक अदिकूच तांचे कडेन आकर्शीत जावन हांगासर तांकां मागणी वाडटा